دیکھئے اُردو ہماری مادری زبان ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ اُردو کی طرف زیادہ توجہ دینا چاہئے اُردو میں پڑھنا چاہئے اُردو میں آسانی سے سمجھ میں آتا ہر چھوٹا چھوٹا بچہ بھی کیوں نہ ہو اُس کو اُردو لینگویج اُردو زبان میں بولو بچہ آسانی سے سمجھ جاتا ہم وہی دوسرے لینگویج میں بولیں گے بچہ نہیں سمجھ سکتا اُردو ہماری مادری زبان ہے اُردو کیا ہے ہماری میٹھی میٹھی زبان ہے اور ہم اُردو میں ہر چیز آسانی سے بول سکتے لِکھ سکتے اور میں میں خود ایک اُردو سے عالمہ بنی ہوئی ہوں میں اُردو میڈیم سے عالمہ بنی میرے کو اُردو کا بہت شوق ہے میں بہت بہت بچوں کو اِس کا میں فائدہ بھی پہنچا چُکی ہوں میرے بچے بھی اُردو سے پڑھے ہوئے ہیں آج کل بچے کیا ہے ایسا ماحول ہو گیا اُردو نہیں ہونا انگلش ہونا تیلگو ہونا ہندی ہونا ایسے ماحول میں ہماری لینگویج اُردو ہے لیکن بچوں کو نہیں آتا بہت دُکھ ہوتا میرے کو بعض مرتبہ کہ ہمارے بچوں کو اُردو نہیں آتا اُردو تو آنا بہت ضروری ہے ہمارے مذہب کے لحاظ سے بھی ہم کو اُردو آنا بہت ضروری ہے اُردو پڑھنے سے قرآن شریف بھی آسانی سے ہوتا قرآن شریف کا ہم ترجمہ پڑھ سکتے تفسیر پڑھ سکتے نا میں میرے والد صاحب بھی میرے کو اُردو سے پڑھائے میرے کو صرف میں پورا پڑھ لینے کے بعد دو سال کی ٹریننگ تھی میرے کو میں وہ ٹریننگ نہیں نہیں کر سکی بہت دور تھی میرے کو ٹریننگ جانے کے لئے نہیں کر سکی آج میں بھی اُردو کی گورنمنٹ ٹیچر رہتی تھی میں میرے کو بہت افسوس ہوتا بعض مرتبہ اتنا افسوس ہوتا یہ کیا پرائیویٹ میں پڑھانے سے کیا سیلری رہتی گورنمنٹ میں پڑھائے ہوتے اتنا پڑھے ہوئے ہیں ہم اُردو سے پڑھے ہوئے ہیں کچھ فائدہ نہیں ہے ٹریننگ کی وجہ سے ہم پیچھے ہو گئے میں یہ سب سب سب کو عالمِ اسلام کو سب بچوں کو یہ گزارش کروں کہ زیادہ سے زیادہ ہم اُردو کی طرف توجہ دیں اور اُردو میں پڑھیں اور اُردو کا جو سو ہر ہر ہر آسان آسان ہے اُردو کوئی مشکل نہیں ہے اُردو پڑھنا اب آپ لوگ سمجھ لیتے اُردو پڑھنا بہت مشکل ہے ویسا کچھ نہیں ہے اُس بہت آسان لینگویج ہے ہماری اُردو بھاشا بہت آسان ہے تھینک یو